हॅलो हांव एक टुरिस्ट तुमगे काणकोणा आयलां आनीक रावतां पाटण्या तुमचे म्हाका कोळोन चुकलां की दिलकूश शेट हो बऱ्या पैकी एक फार्मर आसा आनी तो वेगळीं वेगळीं भाजी पिकयता म्हणून तेन्ना तुमचे कडेन खंयची खंयची भाजी आसा ही भाजी तुमी स्वता पिकयता शेतांत कांय विकत हाडून विकता रेट बरी म्हणल्यार कितलीं अशीं आसता पंदरा रुपया आनीक पाले भाजी खंयची खंयची आसा

ना आमकां जाय म्हणल्यार पयलीं तुमचे कडेन खंयची आसा ती पळोवन मागीर सिलॅक्ट करपा म्हणन कॉल केला हांवेन पूण रेटी मार्जीन दोवरता न्ही आनी तेका खत खंयचें वापरतात तुमी बाजार बाजाराचें कॅमिकल तशें जाल्यार ह्या दी तशें जाल्यार ह्या पावसा दिसांन म्हाका जे पीक पिकतात तें फळां जाय म्हणल्यार दोन मोगीं धाडपाचें चार घोसाळीं आनी एक चुडी भे भेंडी आनी दुसरी तांबडी भाजी इतलीं म्हाका पावोवपाची ह्या कॉन्टेक्ट नंबराचेर तुमी संपर्क सादपाचो